मूंखे इंडियन रोटी ठाहिण ॾाढी वणंदी आहे जीअं बीहनि जी भाॼी दालि पकवान ॾई कोकी सिंधी कड़ी चांवर बीहनि जा पकौड़ा मिर्चाई पकौड़ा ऐं बसर जा पकौड़ा अचो मां तव्हांखे सिखायां थी सिंधी कड़ी कीअं ठाइबी आहे सिंधी कड़ी लाइ असांखे बेसण खणंदा आहियूं बेसण ते सिपरीअ में भुञंदा आयूं हुन में भुञी करे असां भुञी करे असां हिकु हिकु भाॼी विझंदा आहियूं पटाटो मेयो भिडी गोहार बीह सभु भाॼियूं विझंदा आहियूं सब भाॼियूं विझंदा आहियूं धीरे धीरे सभु भाॼियूं गरी वञनि पोइ हुन में आम्बली जो पाणी विझंदा आहियूं कड़ी पतो विझंदा आहियूं असांई सिंधी कड़ी रेडी थी वेंदी आहे पो हिन सां जीरे वारा चांवर ठाहींदा आहियूं घर में ख़ुशी सां खाईंदा आहिनि असांजे घर ॿाहिरियो न ईंदो आहे ॿियो मां ठाहींदी आहियां दालि पकवान दालि पकवान ठाहींदी आहियां पकवान लाइ मूंखे मैदो लूणु मैदो लूणु तेल विझी अटो ॻोहींदी आहियां चणनि जी दालि हुन सां ठाहींदी आहियां चणनि जी दालि में हेड लूणु साओ मिर्च विझी छॾंदी आहियां पोइ मंदीअड़ो हणंदी आहियां पोइ केवी सां मंदेअड़ो हणंदी आहियां पोइ पकवान तरींदी आहियां पकवान सां गॾु चणनि जी दालि हुन में चटणी आम्बलीअ जी विझी करे सर्व कंदी आहियां सभिनि खे ॾींदी आयां ॿियो ठाहींदी आहियां बीहनि जा पकोड़ा बीहनि जा पकौड़ा ठाहिण लाइ बीहनि जा पकौड़ा ठाहिण लाइ बीहनि खे पहिरियों बॉइल कंदी आहियां पोइ हिननि में साई चटणी भरींदी आहियां पोइ बेसण में ॿोरे करे तरींदी आहियां बसरि जा पकौड़ा तरींदा आहियूं मिर्चाई पकौड़ा तरींदा आहियूं ॾाढा टेस्टी थींदा आहिनि सिंधी खाधो ज़ोरदारु खाधो जेको खाए सो वरी घुरे ॿियो मां तव्हांखे छा ॿुधायां डोसो इटली सांभर इटली सांभर सभिनि खे फेवरेट सभिनीनि खे वणंदी आहे राति जो इटली सांभर ठाहींदा आहियूं सुबुह जो फ्राए करे बबु गुडे खे स्कूल खणी वेंदो आहे इटली सांभर बि मज़ेदारु थींदी आहे सांभर ठाहिण लाइ सांभर दालि पिसाए रखंदा आहियूं उन में सिंगी पिसाए रखंदा आहियूं पो बॉयल कंदा आहियूं पोइ सिपरी में बसरि टमाटो सिंगी सिझाए करे दालि खे ब्लैंडर हणी पोइ विझी छॾंदा आहियूं इटली जो खीरो बि घरु ई ठाहींदा आहियूं राति जो दालि चांवर पीसाए रखंदा आयूं सुबुह जो उथी पीसींदा आहियूं पोए ॿ कलाक उस में रखंदा आहियूं पोइ लूण विझी इटली ठाहींदा आहियूं असांजी सिंधी खाधा ॾाढा ज़ोरदारु हूंदा आहिनि जेको खाए सदा ई घुरंदो रहे जय झूलेलाल